ہاں ہمیں لگتا ہے کہ کائنات میں سیاروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے بعض بعض دیہات میں جہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے وہاں پر سیاروں کی روشنی سے لوگ کام کرتے ہیں کائنات میں سیاروں کی موجودگی سے موجودگی سے بہت بڑا اثر ہوتا ہے